हॅं नमस्ते बहुत दिनके बाद याद केलियै हँ ठीके छै आँय कहलहुॅं कि जे पाबनि उबनी छिकै अहाँ गाँवमे कोन कोन पाबनि कखनी कखनी मनाओल जाइ छै कोन कोन मतलब महीना तोहर गाँवमे कोन कोन पाबनि मनाओल जाइ छै हॅं दुर्गापूजा दुर दुर्गापूजामे नवरात्री सभ जे होइ छै ओहए ने कइसे कइसे मनबै छियै हन दुर्गापूजा छठि पूजामे की सभ होइ छै हॅं करबा चौठ पाबनि करै छियै करबा चौठ पर हमरा की हेतै ने की कयलियै कि ओकर बाद अपना मिठाइ उठाइ बनबै छियै ओकर बाद चलनी लेके सूर्य भगबान जल लोग कहै छथिन चन्द्र भगबानके ओकर बाद ओकरा देखके फिर ओकर बाद पतिके चेहरा देखै छियै आओर पति अपना व्रतके तोड़बाबै छथिन आर कोन पाबनि ओतऽ मे होइ छनि खिएबो करै छी

की कहलियै खीर हमरो सभ इधर बनाओल जाइ छै हम सभ खुदे करै छियनि कोना करै छियै ठीक छै हम आबै छियनि अहाँ सँ मिलऽ तभी गप करब ठीक